दासिमनि बयनिख्रुइबो साबसिन गेलेमु होन्नानै बुङोबा जों ओनदैनिफ्रायनो बिदिनो गेम्सफोर गेलेबोदोंमोन स्कुलफ्राव खारनाय बारनाय बा लं जाम्प हाइ जाम्प रिले रेस बेफोरबाइदि आरो खोइ खाबादिबो गेलेदों हस्टेल थानाय समफ्राव थेवबो बेफोरो गेम्सआव गोलैया माने जों ओन्दैनिफ्रोय मोनबोइदों आरो जेरै गर गेलेनाय बेफोरबायदि आरोना ओमफ्रायो आं बांसिन बेबायदिनो जेभलिन ट्र सतफुट बा डिस्कास ट्र बेफोरबादिखौ गेलेनो मोजां मोनो दिनैसिमथ' मालाबाबो जेभलिन गेलेदोंबाबो जेभलिना माने हायावनो हाबफेराखै आरो थेवबो माने इन्तारेस्ट मोनो आरोना गेलेनो बहुद ट्राइ खालामबाय नै दाखालिसो बि एद आवबो जोंना गेम्स जानानै थांदोंमोन बेवहाय माने आं जेभलिनावबो पारटिसिपेट खालामदोंमोन आरोना बिदिनो जोंना खनसे नङा खननै नङा खन्थामसो राउन्ड गेलेहोदों थेवबो माने फार्स्ट राउन्डआवबो हाबखायासै थेवबो आरो सेकेण्ड राउन्ड होबावदों आरोना सेकेण्ड राउन्ड आवबोथ' हाबखायासै बिनिफ्राय जों रिजेक्ट जाखाबाय आमफाय मानि जायफोरना ससेबाबो हाबदों फिसोरखौ आरो गेलेहोदों आरोना माने टार्ड राउण्डसिम लादों आरो खिन्थु आं डिस्कास ट्र गेलेनायावहाय माने आं फार्स्ट थांदों मानो होमबा आं डिस्कास खुयैनो मोजां मोनो सतफुट गेलेनो मोजां मोनो खिन्थु आं टाइमआनो थोहैयासै सतफुट गेलेहैनो थाखाय लेट थांनाय जादोंआरो कलेजाव बिनि थाखायनो आङो सतफुट गेलेनो मोनहैयासै नङाबा आं सतफुटबो गेलेनो मोजां मोनखायोमोन बिनिफ्राय आरो खाबादि जादोंमोन खाबादि गेलेदों खाबादिआव फार्स्ट राउन्ड आवहाय जोंनि हाउसआ देरहाबाय जेनेबा हाउस वाइस रानदोंमोन नालाय बेनि उनावहाय सेकेण्ड राउन्ड गेलेफिननायावहाय माने जों मेंनानैनो मोजां गेलेनो हायासै आरोना बेलेख टिमनि बा बेलेख हाउसनियाहाय देरहाबाय खाबादियावहाय जों थेवबो रानार्स आप जानानै थाबाय आरो